हेल' अ मेडाम आं नोंनि फन नाम्बार मोन्दोंमोन नोंखौ बिदि माबा मा होनो खामानि मावहोगोन होननानै माबाफोर खामानि मोनगोन नामा होननानै खबर खालामहरदों आं आङो खामानियाथ' एसे फ्रायनो रोंगौ मोजां मोजांखौनो हाजोबो गासैबो फ्रायानो मा मा खामानि दं बेखौल' खोन्थाहरदो ए

औ ओंखाम संनायनि अनगायै दस्रा खामानि मोनोब्ला साबसिन जाबावगोन नामा बेलेग खामानि गैला ओंखाम संनाय अ ओरैनो इसे खामानिया इसे ओंखाम संग्रानि एसे साबसिनबावब्ला ओरैनो इसे नायग्रा सायग्रा बिदिनो माबा खरसा लायनायाव हिसाब खिथाब खालामग्रा बिफोरबायदि मोनोब्ला एसे साबसिन जागैमोन आरो अ ए माने संग्राखौ मोजां नांगौ औ आगोलनि संग्राया मोजां संनो रोङाखै आरो बेखायनो कमप्लेन फैदों अ बेखायनो बेखौल' नांगौ दस्रा बाद बाखि खामानिया मानसिफ्रा बुकिं जाखाजोबबाय

अ दे होमब्ला दे होमब्लालाय जासिगोन आङो बेखौनो मावहैनोसै आं मोजां मावखायो मानोना कमप्लेन जाहोखाया आङो कास्टमारनिफ्राय बेथनखौल' संनायनि सायाव अ अ आङो बिदिनो हटेल हटेल थाग्राखाना ओ गासैआवबो जे आं थानाय हटेला ओरैनो माबा खालि जाफेरा गासैबो टेबोला फिलाप जाजोबखायो कमप्लेनखौनो थांफेरा बेनिखायनो बेथनखौ एसे बुरजा लागोन आरो आङो जाबाय होमब्ला ना